جی ہاں میں نے ایک مجسمہ بنانے میں شرکت کی تھی جو بہت ہی اونچا اور بلند تھا جس پر مجھے یہ چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ اونچا ہونے کی وجہ سے گرنے کا بھی ڈر تھا اور پیر سلیپ ہونے کا بھی ڈر تھا اور لوگوں کے باوجود لوگ آتے جاتے ہیں ان پر کیوں نا مٹی ریت ان کے اوپر گرنے کا بھی ڈر تھا اور لوگوں کو اور لوگوں لوگوں کے اوپر گر جایا کرتی تھی جس کی وجہ سے مجھے کئی بار باتیں بھی سننی پڑی یہی ہے وہ چیلینجز